गोदो उन्दै समाव आइआ आंखौ ओंखाम ओंख्रि संनो फोरोंदोंमोन बे समाव ओंखामाबो गेफे जादों ओंख्रि अनद्ला ओंख्रि संनो फोरोंनायावबो खारदैया बाब्बाय जाजायाखैनो ओंख्रि ओंखाम संनाया फोरोंनायाव आंबो बबेखौबा बबेखौबा संनो हाया गोरा मोनो सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि बेफोरखौ आंबो संनो हाया संनो रोङा बिफोरबादि जाबाय आं ओंखाम ओंख्रि संनो एखमब्ला गोथां जानाय एखमब्ला गोमोन जानाय जाबाय ओंख्रिफोराबो गोथां गेफे संख्रि बाबनाय माबा बाबनाय जालायलाङो ओंख्रि संनो रोङैयाव बिदि जालांबाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ ओमफाय दा ओंखामखौनो संनो एसे माबाबाय आरो दा गोरा मोनो ओंख्रिया नारजिजों सबाय ओंख्रि बिसोरखौ संनो बानाय फैबाय माखौ संबावनो माखौ मानो जोंनि जायगायाव मोननायफोरखौ संलाबायबाय आङो ओरैनो जानला मोनला गोदोथ' जानला मोनला जालाबायखायोमोन ना संनायफोरखौ संनो रोङाब्लाबो उन्दैनिफ्रायनो संनो सोलोंनाय मानायफ्रा बिदिनो जालांजोब्बाय जिखौनो जायो बेखौनो संलाबायबाय थास'ब्लाबो माबाब्लाबो संला बायबाय ओरैनो रुलाबायनानै जानाय बेफोरबादि जाबाय माखौ संनानै जानो जोंना गोदो बिदिनो मैगं थास' आरि ल'सो जाखायोमोन अनद्लाफोरजों फुल बेफोरबादिसो जालाबायोमोन ना बेफोरखौनो संलाबायनो सोलोंबाय रोंबाय बिदिखौनो संनाय जालांबाय आरो आङो दा मा संनानै जाबावनो माने बिदि ओंखामफोर संनाय माबा संनाय जौखौ संनाय बेफोरबादिखौ सोलोंनाय जालांबाय आरो एसे रोंलांबाय